و علیکم السلام جی ہاں سبزی والی بول رہی ہوں بولیے آپ کو لینا کیا کیا ہے ریٹ تو ہے ابھی کوئی چیز پانچ کلو پیاز پانچ کلو پیاز آ جائے گی دو سو دو سو روپئے کا نہیں ہوم ڈلیوری نہیں کر سکتے کوئی ہے نہیں یہاں پہ لڑکا لوگ جانے والا آپ کو یہیں آ کر لینا پڑے گا سبزی جی جی ریٹ ٹھیک ٹھاک ہے نہیں مہنگا نہیں ہے جب آئیے گا تو دس پانچ روپئے کم ہو جائیں گے اور سبزی ہے بھنڈی ہے پرول ہے کوبی ہے اور کریلا ہے گھیا ہے ہری مرچ ہے ادرک ہے آپ کو جو جو چاہیے بتا دیجیے گا ہوم ڈلیوری کے لیے کوئی لڑکا ہے نہیں ابھی کام پہ تو دقت آ رہی ہے دوکان پہ ہی آنا ہوگا آپ کو ضرور آئیے پھر ریٹ لگ جائے گا نہیں ہو پائے گا نہیں و علیکم السلام